हेलो मेरी बात स्विग्गी में हो रही है कुछ देर पहले मैंने आपको एक ऑडर दिया था नूडल्स का जिस में मुझे कुछ बदलाव करना है जैसे कि मुझे अपने नूडल्स में शिमला मिर्ची नहीं चाहिए और आप शिमला मिर्ची के अतिरिक्त उस में गाजर डाल देना और तो और उसको थोड़ा सा तीखा भी कर देना क्या आपको ये सब चीज़ें याद रहेगी अगर नहीं तो अगर आपके इस में कोई आपके ऐप में कोई ऐसा कोई फ़ीचर है जिस में मैं उस में लिख के भेज सकती हूँ अच्छा अच्छा तो ठीक है मैं फिर उस में लिख के भेज़ देती हूँ कि मुझे क्या क्या बदलाव चाहिए ठीक है थैंक यू और जल्दी से जल्दी आप मेरा ऑडर ला दीजिएगा थैंक यू